दस्सो थुहाढ़े ग्रां दे अपने ग्रां दे बारे सनाओ थुहाड़ा ग्रां कनैहा ऐ ठंडा मौसम कनैहा रौह्ंदा उत्थे गरमियां कनेहियां होन्दियां उत्थे सर्दियां कनेहियां पौंदिया उत्थे ओह्दे बारे च दस्सो ग्रां मेरा दिक्खो मैक्सिमम ठीक ही ऐ जिन्ना बी हे शैल ही ऐ ते ना जादा गरमी होंदी उत्थे ते ना ज्यादे सरदी होंदी ऐ गरमियें च इन्नी सरदी होंदी मतलब ठीक रौह्ंदा मौसम गरमियें बी ठीक रौह्ंदा मौसम ते सरदियें च बी ठीक ही ना जादा बर्फ पेंदी ऐ इत्थे ते ना जादा गरमियें च हवा चलदी ऐ इस्से करियै मौसम काफी ठीक रैहंदा ते कन्नै इत्थे वेजीटेशन दा बड़ा ओह् ऐ जंगल न बड़े इत्थे मेरे ग्रां आह्ले साइड लोक इत्थे सब्जी लांदे मतलबी इन्ना जादा पोलुशन बी निं हेगा खान पीन दा बी ठीक ही ऐ काफी अच्छा ग्रां ऐ लोक जेह्ड़े मेरे ग्रां दे काफी इक दूऐ गी मददगार लोग न काफी इक दूऐ मदद करदे शैल एह्दे कम्म शम्म करन दा कोई बी इ'यां ब्याह् स्याह होंदा इक दूऐ दी इ'यै दी जेह्ड़ी सहायता कीती जाये सकदी सारी सहायता करदे न ते ग्रां काफी अच्छा ऐ मेरे ते बाकि ग्रां बी होंदे होने जेह्के पर मेरे जदू दा में रौह्ना उत्थे जदू दा मी होश ऐ पन्द्रा बीह् साल होई ऐ पर मी ठीक लगदा आपने ग्रां बाकि ग्रां कोला ते हर इक ची उत्थे अवेलेबल ऐ ते दुकानां बी अच्छियां ने कोई इन्ना एडवांस बी निं ऐ न इन्ना बैकवर्ड जेह्दे करके कुश मिली निं सकदा इक छोटा जेहा डिस्पेंसरी बी ऐ स्कूल बी ट्वेल्थ तक ऐ कालेज बी हैन कन्नै अग्गे पिच्छे ते एह्दे करके काफी डेवलपमेंट बी हे मेरे ग्रां च ते मेरा ग्रां काफी जादा एग्रीकल्चर सेक्टर च काफी अग्गे ऐ जेह्दे करके उत्थे सब्जी बड़ी जादे लगदी ऐ लोक काफी ज्यादे सब्जी लांदे न उत्थे ते इन्ना ही ऐ ते होर मेरे ग्रां च काफी बड्डे बड्डे लोक बी रैह्ंदे ने काफी हाई पोस्ट न जेह्के अच्छे पढ़े लिखे बी हैन ते काफी इक दूऐ दी काफी सपोर्ट करदे ने हर इक कम्म च मेरे ग्रां च मेरे कन्नै ग्रां दे लोक काफी अच्छे ने लोक काफी और चीज मतलब डंगर बी रक्खदे न घर दूध लेई हर इक चीज मतलब मेरे ग्रां च मिल जांदी ऐ अवेलेबल हो जांदी ऐ ते बाह्र असेंगी जाने जरूरत निं पेंदी ऐ